हमरा तऽ एहन तरहके किछु नहि लागय छै कि पिछला साल वित्तीय क्षेत्रमे सुधार भेल छै जहाँ तक कि सुधार होइके बदला आओर बढ़िये गेल छै सुधार तऽ अइसँ किछु नहि भेल छै अही ओर से अहाँके राज्यमे किछु मदद नहि भेटल छै कियै कोना किएक नहि भेटलइए कहाँ कुछो भेल छै वित्तीय क्षेत्रमे सुधार होइके बदला आओर हानिये भए रहल छै अहीँ से लोकपर भारी सङ्कट अयलइए पिछला सालमे बहुत एहन आदमी छै जे खतम भए गेल छै कुनू तरहके सुविधा नहि मिललइ है ओइ तरहके सुधार नहि भेल छै ई राज्यमे कोइ तरहके व्यवसाय नहि छै कोइ तरहके समाधान नहि छै सरकार कोइ भी चीजके ध्यान नहि दए रहल छै कोई भी चीजके देखरेख नहि कए रहल छै अहि लए कऽ भारी समस्या आओर बढ़ल जाइ छै सुधार होइके लेल इ